ڈرائیور جس لوکیشن پر آپ کو لینے کے لیے آپ کو پک آپ کرنے کے جا رہا تھا تو اسی راستے میں جو ہے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس روڈ پر بہت کراؤڈ تھا جس کے کارن جو ہے اس ڈرائیور کی گاڑی کراؤڈ میں پھنس گئی تھی لیکن وہ اور دوسرا راستے کے لیے اس نے ٹرن اوور لیا جو اس راستے پر جا رہا تھا تو اس راستے پر آگے چل کر جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا لیکن وہ پھر جو ہے دوسرا راستے سے جانے لگا اور اس کو بہت لمبا راستہ پڑ گیا لیکن آگے جا کر کے جو ہے اس کو وہاں ریڈ لائٹ پر ویٹ کرنا پڑا اور جس کے کارن اس کو دیر ہو گئی ریڈ لائٹ پر ویٹ کرنے کی وجہ سے